जय झूलेलाल भारत में भोजन ॿिन तरह जो त आहे हिकु वेज शाकाहारी हिकु मांसाहारी पर घणे हाल माण्हू हाणे शाकाहारी भोजन जी तर्फ़ि वञनि था छो त स्वस्थ रहण था चाहिनि ऐं शाकाहारी भोॼन में लोकप्रिय आइटम ऐं मसाला आहिनि जीअं माण्हू अॼुकल्ह यंग जेके ॿार आहिनि जवान ॿार आहिनि उहे पास्ता था खाइणु पिज़ा चौमिन्स ऐं इहे मोमोस था खाइणु ऐं छो असां असां बि के कंहिं महिल खाईंदा आहियूं ऐं ॿिया जेके असांजा जीअं डोसा थिया डोसा सांभर छोला भटूरा आलू पुड़ी पराठा थिया ॿ टे तरह जा पनीर जा आलूअ जा बसरि जा गोभीअ जा ऐं दाल माखणी थी भाॼीअ में पालक पनीर थियो ऐं सोया चाप सुकी ऐं सोया जी इहे मिलंदियूं आहिनि चंक्स मिलंदियूं आहिनि उहे उहे उन्हनि जी भाॼी असां बि घर में ठाहींदा आहियूं भाॼी बि उहा बि ऐं कड़ी चांवर थिया सिंधियुनि जा त मशहूरु आहिनि कड़ी चांवर कोई महिमानु ईदो आहे त कड़ी चांवर ई ठाहींदा आहियूं ॾाढा वणंदा आहिनि सभु भाॼियूं बि अची वेंदियूं आहिनि उनमें ऐं ॾाढा सवादु लॻंदा आहिनि कड़ी चांवर ऐं पंजाबी बि कड़ी चांवर थींदा आहिनि उनमें बि पकौड़ा विझी करे ॾहीअ जी सुठी कड़ी चांवर ठहिंदा आहिनि राजमा थिया दालि माखणी थी ऐं इहे ई शयूं इए शाकाहारीअ में त ॾाढी वैराइटी आई जो दिलि सां असां खाईंदा आहियूं कोकी पचाए पंहिंजे ॾहीअ सां बि खाधी असां कंहिं महिल ॿी भाॼी न हुजे त आलूअ जी भाॼी असां ॿ टे गर्मु पकौड़ा तरे करे पुड़ियूं ॿ टे तरे खाई वठंदा आहियूं भुॻा चांवर ठाहींदा आहियूं सेअल आलू भिंडी वाङणु तरींदा आहियूं असांजे भाॼियुनि जो त भंडार आहे भारत में हर तरह जूं भाॼियूं सीज़न जे हिसाब सां मिलंदियूं आहिनि धाणा आली थूम थी आला बसरि थिया उहे विझी करे असां सिंधियुनि जी त कोकी मशहूरु आहे ॾहीअ सां खाईंदा आहियूं नाश्ते में जेको ॾाढो सुठो मंझदो आहे कि नाश्तो असांजो पेट बि भरजी वेंदो आहे कोकीअ में सवाद बि हूंदो आहे पापड़ बि साण हिक खाईंदा आहियूं ऐं मसालनि में त इहो लूणु थियो धाणा मिर्च हलदी अमचूर सांभर ठातीसे त सांभर पाउडर विझंदा आहियूं दालि माखणीअ में दालि माखणी पाउडर थोरो विझियोसीं न त त घर में इहे ॿ टे मसाला मिलाए करे जीरो थियो कारो मिर्च थियो लौंग वॾी इलायची तेज पत्तो साबुत धाणा इहे मिलाए करे पंहिंजो हथ सां असां सेके करे थोड़ो ॿाहि ते असां हथ सां मसालो कुटींदा आहियूं हमामदस्ते में गर्मु मसालो ॾाढो सवादु हथ जो हूंदो आहे कुटियलु त इहो गर्मु मसालो त ख़ैरु असां हर भाॼीअ में विझंदा ई आहियूं जंहिंमे भाॼीअ जो टेस्ट सवादु वधी वेंदो आहे ॿियों पापड़ त असां सिंधियुनि जो लोकप्रिय आहे ई कि पापड़ बिना त असां चाहे अधु ई खाऊं पापड़ पापड़ असां ज़रूरु खाईंदा आहियूं त ॿियो त बाक़ी सिंधियुनि जो त हुअं ई खाधो असांजो मशहूरु आहे खटाइणियूं पाईंदा आहियूं मिक्स भाॼियूं खटाइण बि असांजी मशहूरु आहे अम्ब जी थी गोभीअ गजर जी थी गोगुरूं थिया चिथियल उनमें थूम वूम विझी धाणा विझी आला खिचड़ीअ सां उहे बि ठाहे करे खाईंदा आहियूं त असांजो भारत में खाधो जा लोकप्रिय आइटम मसाला त ॾाढा ई आहिनि इनमें असांखे आनंद ईंदो आहे बजाए कि विदेशन में एॾी कोन्हे खाधे पीते जो हिसाब जेको हिते भाॼियुनि जो ऐं सवाद जो हिते असांखे आनंद आहे जय झूलेलाल